آج کے دور میں باورچی خانے میں کئی جدید بجلی بجلی کے آلات استعمال ہوتے ہیں جیسے مکسچر گرائنڈر گیس سلنڈر اور اوون یہ آلات کھانا پکانے کے عمل کو نہ صرف تیز بلکہ آسان بھی بنا دیتے ہیں مکسچر اور گرائنڈر کی مدد سے مسالحے پیسنے شیک بنانے یا دیگر تیاری کے لیے چند لمحوں میں مکمل ہو جاتے ہیں گیس سلینڈر نے لکڑی یا کوئلے کی جگہ لے لی ہے جس سے پکانے کا عمل صاف ستھرا اور مؤثر ہو گیا ہے